दाथ' भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थिखौ आंनि नुनाय बायदिब्लाथ' जोंनि बे एल पि सेकस'नाव इसिबां मोजां नङा मानो होनब्ला जोंहा दामानि फोरोंगिरिफ्रा बांसिनानो फोरोंगिरियानो गैया गासिबो एल पि स्कुलाव सासेल' मास्टार आरो गुबुन फोरोंगिरि हरा ओंखायनो फरायसालिफ्राबो थैहां थैहां अब'स्थायावसो दं दा फरायसाफ्रा थांबाबो मास्टार गैया आरो फोरोंगिरि सासेल' थानायनि थाखायबो बियो मोजाङै फोरोंनोनो हाया मानो होनब्ला फरायसाफ्रा बुरजा बबे मोनसे थाखोखौ फोरोंस्लाबनो गथ'फोराबो दावराव जायो बेफोरबायदिखौनो आं बांसिन नुदों आरो जोंनि बर'फोरनि ओरैनो गुदि फरायसालिफ्राथ' थैलांनाय अब'स्थायावसो दं मानो होनब्ला मास्टारफ्रा रिटाइयार जालांबाय थायो आरो बेयाव गुबुन फोरोंगिरि हरा जेनेबा पस्ट गैया ओरै बुंबाय थायो बिब्दिनो खायसेया खायसे न'खरनिफ्रा फरायसाफोरखौ गुबुन प्राइभेट स्कुलावफ्रावबो हरबाय सोलोंथाइनि बिखान्थिया आरो बिदिनोसै नै जोंहा भारत सरकारा मोजांहाय सालायाखै जेनेबा फरायसा फरायसालिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो बिदिनो जेनेबा फरायसा दं स्कुला दं मास्टार गैया बेफोरबायदि मोगा मोगि जानांनायखौ नुबाय थादों बेखिनियानो आरो जेनेबा फरायसाफोरखौ बिब्दिनि थाखायनो आरो फरायसाफोरखौ न'खरनिफ्रा गुबुन स्कुल एबा प्राइभेट स्कुलफ्रावसो लांजोबनो गोनां जाहैबाय मानो होनब्ला फोरोंगिरि दंब्लाबो बेयो फोरोंख'नो हाला आरो गोजाम फोरोंगिरिफ्रा बानाय फैबाय बानाय फैनानै गथ'फोरखौ मोजां फोरोंला बेफोर बायदिनो दा बेफोरखौ भारत सरकारा नायनांगौमोन जोंनिया मालाय गुबुन हारिनिफ्रा बेफोरबायदि अब'स्थायाव गैया नाथाय जोंनि हारिनियाल' बेबायदि अब'स्थायाव दं फरायसालिया दं नाथाय फोरोंगिरि गैया बेबायदि जागासिनो आंनिब्ला फरायसालि गंसेआव फोरोंगिरिया सानै साथाम थाथारनांगौ गुदि फरायसालियाव गुदि फरायसालिनिफ्रायसो जेनेबा गुदि फरायसालियावनो मोजां रोंलांखायोब्ला देरनानैबो मोजां रोंहैगोन आरो जेनेबा गुदि फरायसालियावनो बे फोरोंगिरि गैया मा गैया ओरैनो पासल' जालाङोबा अ आ खौ मोजाङै फरायनो रोङाब्ला बानाम बुजाबनो रोङाब्ला बे दा माने उनाव थांनानै गोदाव सोराव जाहैयो आरो ओंखायनो गुदि फरायसालिफोरावनो जोंनो मास्टारखौ गोनांथि जायो बांसिनहाय मानो होनब्ला गुदि फरायसालिनि गथ'फ्रा एसेबां बुजिया

दा आंनि बायदिब्ला गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ सानै साथाम दोननांगौ आरो फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनांगौ दा बेखिनियानो